हाँ मैं पाँच नंबर जानती हूँ एक लाख चौबीस हज़ार तीन सौ पाँच दो लाख पाँच हज़ार एक सौ पच्चीस छः लाख दो हज़ार तीन सौ और आठ लाख तीन हज़ार आठ सौ दस बारह लाख ग्यारह हज़ार दो सौ पंद्रह